औ हेल'

मानि सोमोन्दै बा नांगौमोन बुखखौ बाय'ग्राफ बाय'ग्राफि आथ' गोबां रोखोमनि दङ दाबा नोंनो जेरै महत्मा गान्धी नि दङ फ्रिदम फायतार्स फोरनि दङ जवाहरलाल नेहरु फोरनि दङ नेताजि सुभाष चद्र बस फोरनि दङ दा साबसिनाथ' बुंनो थाङोब्ला बयनिबो बाय'ग्राफि आनो बयनिबो गावनि जिउनि सोमोन्दै हाय खिन्थायो दा नोंनो सोरनि जिउनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों बेसो दा नोङो सोरनि जिउनि सोमोन्दै फरायनानै सोरबायदि जानो लुबैयो बेयो नोंनि सायावसो जायो आरो नेलसन मेन्देलानिबो दङ दा इण्डियान नि जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरनि नांगौ ना गुबुन हादरनि सुबुंफोरनि नांगौ जिउखौरां आथ' गोबां मानसिनि दं नालाय जोंनि जायगानि जोंनि हादरनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै मिनथिनो बा जोंनि हादरनि सुबुंफोरनि खौबो मोजाङानो आं साजेस खालामो जोंनि हादरनि मावथि सुबुंफोरनि सोमोन्दै खालामखाङोबा उनाव हाय गुबुन सुबुं गुबुन हादरनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै हाय फरायनो हायो आरो साख्रि फोरनि बादैथ' कारेन्ट एफियार्च बायदिसिना फरायनो हागोन आरो दे औ साख्रि फोरनि बादै हाय गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो गोबां नलेज फोरखौ बुथुमनानै लानो हायो जायफोरा इन्टारभिउ बायदिसिना फ्राव खामानियाव होयो ओरैनो बिनि बादै नबेल फोरबो दं गोबां बिजाबफोर दं आरो गोबां रायथाइगिरि गोबां खन्थाइगिरि फोरनि ओमफ्राय माबाफोर सोंनो गोनां दंबावोमोन साख्रि आलाय मा साख्रिखौ मावनो गोसो दं साख्रिआ मा साख्रिखौ मावनो लुबैयो नलेज नांगौ नालाय थिसार दङ गोबां बिजाबफोर दङ नों सासे